जेह्का मतलब की सिटी एरिया ना उधमपुर इ'त्थें मतलब कि इक्वलिटी ऐ हर चीज़ा दी की के में मेरा भ्राऽ सेम एजुकेशन ऐ मतलब कोई ते किश चीज़ च कमी निं कीती साढ़े मां ब'ब्ब ने जि'यां में मतलब कि जे चीज़ पढ़ना चाह्न्नीं आं जेह्ड़ी चीज़ करना चाह्न्नीं ते मिगी हमेशा मतलब कि मतलब कि उ'नें अनुमति दित्ती की करने दी जि'यां मेरे भ्राऽ गी पढ़ाया जां ट्यूशन लोआइयां किश कीता तुसें कि'न्ना पढ़ना ते थुआढ़ी जि'न्नी मरजी ऐ तुस उ'न्ना पढ़ी सकदे मतलब जेह्का शैल थोह्ड़ा एरिया उधमपुर इ'त्थें मतलब कि आराम कन्नै बच्चा पढ़ी सकदा मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन निं ऐ इक्वलिटी ऐ मतलब हर जेंडर च ठीक ऐ लेकिन किश ग्रांऽ दे इलाके न अजें बी उधमपुर डिस्ट्रिकट च दूर दूर लाके न उ'त्थें केह् करदे कुड़ियें दा घट्ट पढ़ांदे उ'नें गी आखदे कि तुसें पढ़ियै केह् करना अगले ब्याह् करियै जा दे ते मतलब कि किचन च गै क'म्म करना मतलब उ'त्थें करदे मतलब थोह्ड़ा जेंडर उ'त्थें डिस्क्रिमिनेशन ऐ कि के उ'त्थें मतलब कुड़ियें ई इ'न्ना नेईं पढ़ांदे न मुड़े दी जादा पढ़ांदे पर एह् बी निं कि सारे एरिया कुछ कुछ एह् कि थोह्ड़ा दूर दूर एरिया न ते उ'त्थें मतलब जादा मुड़ें ई ओह् दिंदे मतलब कि उ'त्थें मतलब मुड़ें ई जादा प्रेफरेंस दिंदे उ'त्थें इनइक्वलिटी मतलब फील कराऊदे कुड़ियें ई मतलब कुड़ियें थोह्ड़ा घट्ट ओह् करदे कोई चीज़ बी देनी होग तां कुड़ियें गी घट्ट दिंदे तोह् केह् करनी मुड़ें ई करदी जेह्की परानी परानी मतलब लोग ना उं'दे मतलब विचार वैसे न ते उस करियै होंदा लेकिन उधमपुर जेह्का सिटी ऐ इ'त्थें ऐसा कुछ बी निं ऐ मतलब कि इ'त्थें सब स्हेई ऐ मतलब इक्वलिटी थ्होंदी ऐ हर चीज़ कोई डिस्क्रिमिनेशन निं ऐ एंपावरमेंट सब कुछ ठीक ऐ ते सब कुछ ठीक ऐ लेकिन जेह्के ग्रांऽ आह्ला साइड ऐ उ'त्थें थोह्ड़ी कमी ऐ मतलब उ'त्थें लोग थोह्ड़े मतलब अवेयर निं हैन उ'न्ने कि के उ'न्ना एक्सप्लोर थ्होऐ दा निं ऐ पुरानें जमान्नें दे लोग न उ'त्थें ओह्दे चक्करै थोह्ड़ी कुड़ियें ई घट्ट छूट दिंदे ओह् पढ़ानें ई मतलब जि'यां होर इ'त्थें दसमीं बारमीं तक स्कूल होऐ तां उ'नें दसमीं बारमीं पढ़ाना मतलब दूर निं भेजना मुड़ें ई उ'नें भेजी उड़ना भाई तूं किराये पर रोह् तूं इ'यां रोह् ते तू इ'यां रोह् ते मतलब ते उ'आं पढ़ाऊ दे मुड़ें ई कुड़ियें निं भेजदे उ'न्नें ई आखदे केह् करना पढ़ियै बस ओह् चक्कर ऐ ते तां करियै की उ'त्थें थोह्ड़ी डिस्क्रिमिनेशन करदे ओह् जेंडर दे केस उप्पर बाकी बाकी नॉर्मल बाकी इक्वलिटी ऐ